سیاحت کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو سیمانچل میں کوشش کونی چاہیے ہمارے علاقے میں میری نظر میں ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے جس کا نام جلال گڑھ ہے وہاں ایک ایک قدیم قلعہ ہے اس قلعے کی تعمیر گرچہ کمزور ہو چکی ہے لیکن حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ حکومت اس کی طرف توجہ دے اور اس کی تعمیر بحال کرے مضبوط کرے اسی طرح ہمارے علاقے میں ہمارے گھر سے قریب محمدیہ ہے اسٹیٹ ہے جو اسٹیٹ کے نام سے مشہور تھا یہاں نوابوں کا دور تھا یہاں یہاں کی زمینداری اور جاگیرداری بہت مشہور تھی یہاں کے نواب یہاں سے بنگال تک اور دوسری طرف نیپال تک حکومت کرتے تھے ان کے زیر تحت بہت ساری زمینیں تھیں اب بھی ان کے وارثان کے نام نیپال میں اور دیگر جگہوں پر زمینیں ہیں